हमारे भारत में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं जैसे कि सोनू निगम जी बहुत अच्छे गायक हैं और इनके गायक बहुत अच्छे अरिजीत सिंह यह भी बहुत अच्छे गायक हैं और इनकी आवाज़ के दिवाने ज़्यादातर लोग हैं और भी बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने संगीत में अच्छे ख़ासे नाम कमाए हैं और नृत्य कला नृत्या कला भी हमारे यहाँ बहुत सी हैं और नृत्य कला में एक्ट्रेस या भी लड़कियाँ ज़्यादातर होती हैं बर्तन बनाने की कला हमारे यहाँ जो कुम्हार होते हैं वह मिट्टी के सांचे से अच्छे अच्छे कलाओं में होते हैं जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है उसमें मिट्टी से ही उसको आकार दिया जाता है और बहुत ही सुंदर आकार दिया जाता है मिट्टी से ही बर्तन को कुम्हार लोग बनाते हैं और मिट्टी से ही सुराही वुराही बनाते हैं जिसमें पानी रखा जाता है उसमें पानी बहुत ही ठंडा रहता है और वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है और मिट्टी से ही बहुत सी कलाएँ बनाई जाती है जैसे कि मिट्टी से कोई भी चीज़ बनाते हैं सुराही और चिलम उलम यह सभी मिट्टी से ही बनाए जाते हैं हमारे यहाँ कला को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है